गाँव के लोग गाँव ही खेल खेल कर विकास बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं जैसे कि कोई इंसान पहले गाँव से ही खेलना शुरू करता है और अपनी प्रतिभा को विकास करता हैं जिससे कि आगे आने वाली आगे जाने के लिए वह अति आवश्यक जो प्रतिभा चाहिए वो अपने अंदर उत्पन्न करता है और आगे जा के अपने अपना नाम रौशन करता है खेल सब से पेहले व्यक्ति गाँव से ही खेलता है क्योंकि यहाँ हम यहाँ की भारत में सब से ज़्यादा लोग गाँव मे ही रहते हैं और गाँव से ही खेल खेलते खेलते एक समय ऐसा होता हैं कि लोग अपनी प्रतिभा को विकसित कर देते हैं और फिर ज़िला स्तरीय खेलते हैं इसके बाद राज्य स्तरीय खेलते हैं तब कहीं जा कर उनका विकाल उनका विकास प्रतिभा विकास किया तो वो इंटरनेशनल तक खेल खेलते हैं और और खेल खेलते खेलते एक समय ऐसा आता है कि वो देश और इस देश और विदेश भी जा कर अपनी प्रतिभा का प्रतिभा को निखारते हैं निखारते हैं और दि अपने गाँव गाँव और देश का नाम रौशन करते हैं कोई भी इंसान पहले गाँव से ही अपनी प्रतिभा को प्रतिभा का प्रतिभा का विकास करता है और सब से ज़्यादा लोग गाँव से ही खेल कर आगे बढ़ते हैं किसी भी इंसान की प्रतिभा का सब प्रथम इकाई गाँव से ही होता है क्यों गाँव से ही होता है और अपनी भीतर प्रतिभा को विकसित करने के लिए लोग गाँव की ही तरफ़ जा जा के सीखते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ख़ाली मैदान हैं और व्यक्ति को आराम अच्छी तरह से खेल खेलने के लिए जगह मिल जाती है और समय भी पर्याप्त मात्रा मे होता हैं इस लिए गाँव से ही खेल खेलने के लिए खेलते खेलते एक समय प्रतिभा अपनी प्रतिभा को निखार निखारते निखारते इंसान इंटरनेशनल तक खेलता है कुछ लोग इसको अपनी खेल को अपने शारीरिक उस शरीर को मैन्टैन करने के लिए भी खेल खेलते हैं और कुछ लोग अपने खेल को ही अपनी अपना भविष्य मान कर खेल खेलते हैं और अपना खेल की ही खेल के ही प्रति अपना विकास करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं